बच्चामे जे पहिले पहिले होइ छै ने दौड़यके लिए बहुत किछु करय पड़ै छै तब किछु करै छै हँसी नीक लागै छै गाने नीक लागै छै बच्चामे हँसी गाना खाने पे किछु कभी किछु कभी किछु

दौड़यमे बच्चाकेँ कभी चोट लागि जाइ छै किछो भए जाइ छै बहुत दौड़य पड़ै छै तब कोनो चीज होइ छै बच्चा जे छै ओ कभी किछु माङ्गि सकै छै कभी किछु करि सकै छै कभी ओ हँसैमे नीक कभी गाना गाबी कभी किछु कहीँ खाना खाय कभी किछु माङ्गै दौड़ैमे जे छै बहुत दूर भोरेमे उठि कऽ चारि बजे दौड़ै छै तब जे छै ओ नौकरीके लिए किछो जे करै छै तब होइ छै गीत सुनयमे बढ़िआँ लागै छै गीते सुनै थोड़ा कनि देर धरिक बहुते गीत गाबै छै गाय दौड़यमे जे छै ने बच्चाके ककरो पएरे टुटि जाइ छै तब छँटाय जाइ छै ककरो टाँङ्गे टुटि जाइ छै ककरो किछो भए जाइ छै दौड़ै घड़ी जे छै गाना लगाए कऽ सुनैमे अच्छा लागै छै कोनो गीत गाबै छै तऽ बढ़िआँ लागै छै कोनो गीत गाबै छै तऽ बढ़िआँ लागै छै दौड़ैमे सभसँ बढ़िआँ गीत सुनि कऽ जे छै ने बढ़िआँ लागै छै दौड़ैमे बात दू आदमी रहै छै लग दौड़ैमे तऽ अच्छे लागै छै बढ़िआँसँ दौड़ै छियै दौड़ै छियै बच्चासभ बच्चासभ छै गाना गाबै छै कखनहु कोनो गाना कखनहु कोनो गाना बहुत गप्प सोचै छै हेतै कि नहि हेतै बच्चासँ बहुते दौड़ै छै तब होइ छै धरि छुटाए दै छै कभी दूरमे जाए कऽ छुटाए दै छै दौड़यमे पढ़यमे बहुत भीड़ छै पढ़ना कोनो चीज अपना मनसँ भए जाइ छै पढ़ाइ लिखाइ अपना मनसँ नहि होइ छै बच्चा जे दौड़ै छै बहुत दूर धरिक तब जे छै ने जाए कऽ कतनो चक्कर लगबै छै दस चक्कर पाँच चक्कर तब होइ छै कतेक दौड़ पास करवाबै छै तब होइ छै बच्चासभ सभसँ बेसी गाना बढ़िआँ पसन्द करै छै गीत पसन्द करै छै गीत सभसँ अधिक बढ़िआँ लागै छै बहुत सोचै छियै गिर जेबै किछो टाङ्ग टुटि जेतै किछो भए जेतै किछो नहि हेतै बहुत गप्प सोचय पड़ै छै तब बच्चासभ दौड़ै छै सारे गीत गाबै लेल गेल ओनाही गीत गाबलक एक घण्टा बितेलक ओनाही जे बच्चा पढ़यवला छै ओ बढ़िआँसँ पढ़ै छै बच्चासभ कोनो चीज कखनो माङ्गि लै छै किछो करय लागै छै बच्चा सभके ई गप्प छै बच्चासभ ज्यादातरकेँ दोकान आरके आदत बेसी रहै छै बेसी भागै छै बहुत अथी करै छै दौड़ैमे बच्चा जे बच्चाके पढ़ैमे दिमाग छै बुझै छै हम किछो करि सकबै उएह बच्चा दौड़ सकै छै जे सोचै छै जे हमे नहि किछु करबै ओ तऽ नहिए टिक कऽ रहै छै बहुत जे दौड़ै छै भोरे उठि कऽ चारि बजे ओ दौड़ै छै बहुत दूर धरिक दौड़ै छै दौड़ैमे बहुत हरान होइ छै पएर दर्द करए लागै छै ओहिसँ बढ़िआँ बच्चासभ गाना बेसी सुनै छै गीत बेसी गाबै छै जएह गाने गाना होइ छै उएह सुनय लागै छै बच्चासभ पढ़यमे नहि बढ़िआँ लागै छै गाना गाबैमे बढ़िआँ लागै छै बच्चासभ सुनै छै गीत गाबै छै जाइ छै दौड़य लेल सोचबो करै छै जे चीज बढ़िआँ लागै छै ओ चीज करै छै बच्चा सभके बच्चा सभ दौड़यमे जे बच्चाके पढ़यमे मोन लागल छै तऽ ओ बच्चा दौड़बे करै छै हम सोचै छियै हम किछु करि लेबै तऽ ओ बच्चा दौड़ै छै जे सोचै छै हम नहि करि पयबै तऽ ओ छोड़ि कऽ चले रस्तामे दौड़यवला जे छै ओ दौड़ पास करि कऽ परीक्षा सभकिछु करि कऽ ओ जे छै ने अपन काम निकालि लै छै ओ बात नहि छै जे जे जकरा पैसा छै ओकरे नौकरी छै जकरा नहि छै ओकरा नहिए छै पैसा बहुत लागै छै पासो होयके बाद छँटाए जाइ छै एहि कारण जे बच्चाके बढ़िआँसँ करै छै तैयारी ओकर काम भए जाइ छै दौड़यमे पढ़य लिखयमे किछो करयमे ओ बच्चा जे बढ़िआँ होइ छै ओकरा भए जाइ छै जे बच्चा नहि पढ़ै छै नहि करै छै आधे रस्तामे ओ रहि जाइ छै परीक्षा पास होइ छै दौड़ पास होइ छै दौड़ करयमे कहूँ ओ खुट्टापर फङ्गबै छै तब ओ डिग्गा खेलाबै छै तब करवाबै छै डिग्गा बच्चासभ जे छै बेसी गाना गयलक गीत गयलक ओसभ बढ़िआँ लागै छै बच्चा सभके अगर यदि गीत बहुत बढ़िआँ लागै छै गीत गाबलक गाना सभसँ बढ़िआँ गाना जे मोन होइ छै उएह गाना गाबलक गीत गाबयमे बढ़िआँ लागै छै दौड़ करयमे जे पढ़यमे बढ़िआँ छै बच्चा ओकरे बढ़िआँ लागै छै पढ़यमे बाद बाँकी नहिए टा पढ़यके इच्छा दौड़ करै छै दौड़ करिते करिते बहुत दूर भागि जाइ छै दौड़ करिते करिते दौड़ करै छै तब जे दौड़मे पास हो छै तऽ भए जाइ छै दौड़मे जे पास नहि हेतै नहिए होइ छै जे बुझै छै हम अपन माय बापके पैसा खर्चा करै छियै बर्बाद करै छियै ओ पढ़ि लै छै जे नहि गार्जियनके पैसापर ध्यान दै छै ओ बच्चा नहिए टा पढ़ै छै ओ नौकरियो नहि लऽ पाबै छै जकरा पास ध्यान छै दिमाग छै ओ करि लै छै जकरा नहि छै ओ नहि करै छै आधो रस्तामे अटकि जाइ छै करै छै